حالیہ دنوں کے اندر ہمارا سب سے زیادہ جو واقعہ جس نے پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا اور پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے اور یہ شاید تاریخ انسانی کا پہلا واقعہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بتا دیا کہ وہ کیا ہیں انسان کیا ہے یہ سب کھل کر سامنے ایسا آ گیا ہے ایسی تصویر یہ کووڈ نے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے اس سے بھی اگر آدمی عبرت حاصل نہیں کرتا تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے اندر کوئی اور چیز اس کو آدمی کو سدھار سکتی ہے اور آدمی کو بتا سکتی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے کووڈ نے بتا دیا کہ تمہارا رشتہ تمہارے باپ سے کیا ہے تمہاری ماں سے کیا ہے تمہارے دوستوں سے کیا ہے اور دنیا سے تمہارا جو بڑے بڑے انسانیت کے علمبردار بنتے ہیں پورے ملک میں انہوں نے اس دور کے اندر کیا کیا اور کیا بتایا پوری دنیا والوں نے ایک دوسرے کو آپس کے اندر کووڈ کا واقعہ آدمی کی زندگی کے اندر پوری دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس نے انسانیت پوری اجاگر ہو کر پوری لوگوں کے اندر سامنے جو آئی ہے وہ کوئی دوسرا واقعہ اس سے ہمیں نہیں ملتا کہ وہ بتا سکے